श्यामची आई साने गुरुजीची कथा ती दोगां जाणां आवय आनी दोगां जाणां एकामेका बरीं सामायटाली शिक्षण हें तें सगलें बरें दिता दिलें आपल्या भुरग्याक आनी ताका लागून आमकां सुद्दां आमच्या आवयचें आवय बापायचें आजुनी हें जाता तांची याद कशी अशे हे पयलींचे भुरगे अशे बरे आसताले आनी आतां मातशें तितले भुरगे पळयना तरी तें पुस्तक वाचून कोणी आपल्या आवय बापायक कॅर करतले अशे दिसता म्हाका ते किदें पुस्तक तेंच्यांनी वाचूं जाय